जेनाकी छोटा मोटा हॉस्पिटल छै नहि होइत छै इलाज करेनाइ पोलिओ बला दवाइ सर्दी खाँसीके मिल जाइत है बुखारके मिल जाइ है जेना हाथ पाँव टूटै है ओकर ईलाज होइ नहि पारैत है तऽ परेशानी होइ जाइ है दौड़ै लऽ पड़ैत है यहाँ से समस्तीपुर तक यहाँ नहि कोइ व्यवस्था मिलै है इसलिए अथी जे तऽ बहुत परेशानी पड़ैत छै हमलोग कऽ गरीब आदमी छियै बाल बच्चा लऽ के झेलऽ पड़ैत छै सस्तामे गड़ी भाड़ा करिके जाए लऽ पड़ैत छै तऽ ईहए सब परेशानी है जादा खर्चा होइ जाइ है ओतना गरीब आदमीके हमरा आर पैसा नहि जूटै है तऽ कहाँ से ईलाज करेबै हाथ पाँव टूटि जाइ है तऽ दिक्कत बला होइत छै बहुत परेशानी पड़ैत है टाइम पर नहि भेटै है गाड़ी घोड़ा केना की होयतै नहि होयतै पता नहि जे हमलोग कऽ बहुत परेशानी हो जाता है हो जाइत छै तऽ ओहए दिक्कत होइ है ईहए सबके समाधान चाहै चाहैत छियै